جی میں نے فیسبک ٹیوٹر انسٹاگرام تینوں سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال کیا ہے اس پر زیادہ تر ہم لوگ نیوز یا دین کی باتیں یا اچھی کوئی جانکاری جس سے کچھ سیکھنے ملے وہ بہت زیادہ دیکھنا پسند کرتے ہیں اور رہی بات پوسٹ کرنے کی تو پوسٹ ہم قرآن کرتے ہیں اسلام کی باتیں کرتے ہیں اور کچھ شعر و شاعری پوسٹ کرتے ہیں جو لوگوں کو سننا پسند ہو کسی کو برا نہیں لگے وہ چیز زیادہ تر پوسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی کسی کے تکلیف نہ پہنچے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھی چیز ہی پوسٹ کیا جائے وقت اس پر زیادہ نہیں ملتا ہے لیکن جب بھی وقت ملتا ہے تو دن میں ایک یا دو یا تین گھنٹہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ تین گھنٹے زیادہ سے زیادہ اس پر خرچ کرتے ہیں اور اس کو زیادہ وقت نہیں دیتے ہیں پڑھائی پہ زیادہ وقت دیتے ہیں اور اس پہ جب ٹائم ملتا ہے تو جا کے تھوڑا بہت چیز اس پہ پوسٹ کردیے یا دیکھ لیے اس میں پسند کرنے والی چیز یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیز نہیں جانتے ہیں جو اس پہ سیکھنے کو ملتا ہے بہت سارے نالیجبل لوگ ہیں جو یہاں موجود ہیں جو آپ کو بہت ساری چیز فیکٹ کے ساتھ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ چیز صحیح ہے یہ چیز غلط ہے یہ یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے بہت ساری چیز سیکھنے کے لیے ملتا ہے جیسے مان کے چلیے اگر سرکار کوئی قدم اٹھا رہی ہے اور اس وہ پسند نہیں ہے تو ہم لوگ کو اس میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی کیوں پسند نہیں کر رہے ہیں لوگ یا کیوں پسند کر رہے ہیں سرکار کے قدم کو تو وہ جونوں دونوں نظریہ پیش ہوتا ہے ہم لوگ کے سامنے پھر ہم لوگ خود ڈسائڈ کرتے ہیں کون صحیح کون غلط تو سوشل میڈیا کا سب سے بڑھیاں چیز یہی ہے کہ ہم خود ڈسائڈ کر لیتے ہیں کر سکتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے میرے لیے یا یہ چیز غلط ہے اس لیے کہ وہاں بہت سارے لوگ رہتے ہیں جو اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں اس کے ذریعے ہم کو بھی سمجھنے ملتا ہے کہ بھائی ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں تو اس میں پسند کرنے والی بھی چیز ہے اور ناپسند کرنے والی بھی بہت ساری چیز ہے جیسے گالی گلوج یا اشلیل ویڈیو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ناپسند ہیں لیکن پسند بھی ہے تو اس لیے اس کا استعمال کرتے ہیں بھائی اور اس چیز وہ سب چیز جو پسند نہیں ہے اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں